पेडे जिलेबी खाजें फेणोऱ्यो चकली दोश दोदोल नेवरी बिबिंका शंकरपाळी मुगांचे लाडू उकडे तांदळाचे लाडू बेसनाचे लाडू रव्याचे लाडू आले बेले येलापे बुलीना खाजूर शेवयो शिरवोळ्यो पातोळ्यो पेढा बर्फी रसगुल्ला गुलाब जामून मोदक मैसूर पाक काजू कत्ली रसमलाय कुंदा सांदेश गाजर हलवा सोनपापडी पुरणपोळी श्रीखंड चिकी कुल्फी पायस डोनट्स टार्ट्स इक्लेर्स क्रोसॉन डॅनीशीज चीज केक बनाना पुडींग ब्रावनीज मॅक्रुन्स पफ पेस्ट्री तिरामिसू सेराडुरा लेज पोटेटो चिप्स बालाजी चिप्स कुरकुरे पफकॉर्न्स टेडे मेडे